असांजे देश में जाम त्योहार आहिनि जाम फेस्टिबल आहिनि ऐं असांजे हिन में जाम शादियूं सभु थींदी रहंदियूं आहिनि मां मुंहिंजे दोस्तनि सां हर हिकु त्योहार मल्हाईंदो आहियां जाम सुठे नमूने धूम धाम सां मल्हाईंदो आहियां गणपतियुनि में असां गणपति रखंदा आहियूं ॾियारी में असां फ़टाका फोड़ींदा आहियूं उतराण ते असां पतंग चॻाईंदा आहियूं ऐं होली में असां हिकु ॿिए खे रंग लॻाईंदा आहियूं ऐं हुन खां पोइ असांजे जेके माइटनि में शादियूं थींदियूं आहिनि उहा त असां जाम धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं लाॾनि वारा कंदा आहियूं राति जो डी जे घुराईंदा आहियूं ॿिए ॾींहं ते बारात कढंदा आहियूं ऐं राति जो रिसेप्शन कढंदा आहियूं हिन में असां सभु भाउर भेनर जाम फ़ोटू कढंदा आहियूं हिकु ॿिए जा वीडियो कढंदा आहियूं हिकु ॿिए जी टंग खीचंदा आहियूं जंहिं सां हिकु ॿिए खे हेॾी चिड़ लॻंदी आहे हेॾी चिड़ लॻंदी आहे पर अंदरे खाने मज़ा बि उन्हनि खे जाम ईंदी आहे की सभु पंहिंजा मिलिया आहिनि इअं सुठो थो लॻे पियो